उत्तर उत्तर भारत में बनता है राजमा पुलाव और राजमा हम लोग पहले राजमा शाम को भिगा देते हैं हम लोग नया डिश सीखना चाहते हैं कि उत्तर में भारत में क्या बनता है और दक्षिण भारत में क्या बनता है हर अलग अलग देश के अलग अलग खाना है तो अलग अलग हम लोग उसको भी सीखना चाहते हैं इसलिए हम लोग मोबाइल से नेट से मंगा कर उसको देखते हैं और सीखते हैं जैसे हमको बनाना है पुलाव बनाना है तो हम लोग पहले चावल को पकाएंगे उसके बाद उसमें क्या होता है कि तेज पत्ता और गर्म मसाला होता है उसको काजू और किशमिश डाल कर उसको फ्राई करेंगे तो यह हो गया पुलाव और राजमे को हम लोग राजमा शाम को भिगा देंगे उसको बाद सुबह हम लोग उसको उबालेंगे और उसमें प्याज लहसुन मिर्च सब पीस कर उसको तड़का देंगे और राजमा मसाला मिलता है आजकल तो उसमें बना कर उसको हम छौंक देंगे तो हो गया राजमा मसाला हम लोग का और पुलाव और यह आलू का आलू दम आलू को उबाल कर उसको मसल कर उसको बना लेंगे और हमारे दक्षिण भारत में मिलता है जैसे इडली हो गया तो इडली को हम लोग रात को चावल भिगा चावल और उड़द की दाल एक में भिगा देते हैं और सुबह उसको पीसने के बाद दोपहर को उसको भिगने के बाद बनाते हैं उसमें क्या है है कि इडली के बर्तन में डाल कर उसको पका लेते हैं और दोसा बनाने के लिए हम लोग उसको शाम को भिगा देंगे चावल चावल और उड़द की दाल भिगा कर उसको सुबह पीस लेंगे पीसने के बाद उसको थोड़ा देर रख देते हैं फुलने के लिए जब वह फुल जाता है अच्छी तरीके से तो उसको हम लोग सुबह गैस पर तवा रख कर तवा लाल होने के बाद उस पर तेल लगा कर और उसको कल्छुल से या चमची से उस पर डाल लेते हैं डालने के बाद उसको अच्छी तरह से फैला देते हैं और आलू उबाल कर हम लोग मसल कर उसमें पचफोरन और मसाला डाल कर भूने रहते हैं उसको उस पर रख देते हैं रख कर उस पर प्याज है पत्तागोभी धनियाँ मिर्ची डाल कर उसको मोड़ देते हैं यह तो हो गया हमारा दोसा और दोसे के साथ खाने के लिए हम लोग साम्भर बना लेते हैं या फिर नारियल की चटनी बना लेते हैं नारियल की चटनी है नारियल हम लोग पीस लेते हैं और पीसने के बाद हम लोग उसमें लहसुन मिर्च यह यह सब पीस कर उसको राई में तड़का दे देते हैं और साम्भर बनाने के लिए हम लोग पहले आलू दाल में लौकी डाल कर उसको अच्छे से पका लेंगे उसको पकने के बाद उसको निकाल कर उसको में प्याज लहसुन मिर्च सब पीस कर हम लोग तड़का देते हैं तड़का देने के बाद उसमें साम्भर मसाला मिलता है आजकल मार्केट में वह भी डाल देते हैं उसको हम लोग इसमें दोसे के साथ खाने के लिए बच्चों को देते हैं या फिर घर में जो भी खाना हो उसको को खा लेते हैं और इडली बनाने के लिए हम लोग इडली का इस्तेमाल कर इडली के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसको बना कर के उसको वे भी साम्भर और नारियल की चटनी बनाने बनता हैं तो हम लोग मोबाइल पर देख कर हर जगह के रेसपी बनाना सीखते हैं कि इस देश में क्या लोक खाते हैं कैसे बनता है हम भी इसको सीखे हम भी इसको बनाएँ इसके लिए हम लोग बाहर का उत्तर उत्तर भारत या दक्षिण भारत का खाना बनाना सीखने का कोशिश करते हैं कि हम लोग भी तो सीखें कि वहाँ के लोगों को यह कैसा लगता है खाने में कैसे खाते हैं कैसे बनता है इसलिए हम लोग मोबाइल पर देख कर उसको बनाना सीखते हैं और सीखना चाहते भी हैं कि ताकि हम लोग भी वह खा सकें